ہیلو جی جو میں نے آپ سے ہیڈ فون منگوائے تھے اوبن کمپنی کے وہ بہت بڑھیا ہیں اس کا بیس ہی تو ایک دم آسم ہے ہاں ہاں ایک دم بیسٹ کوالٹی اچھی ہے اس کی بلڈ بھی اچھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پریمیم ایکو سسٹم دیا ہوا ہے اس کے اندر یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا اس لیے میں آپ کو اس کا ٹھینکس کہنا چاہتا ہوں دل سے جی کمپنی بھی اچھی ہے پیکنگ تو ٹھیک ہے صحیح سلامت ہی آیا ہے میرے پاس تو بالکل ہاں کوئی دقت نہیں ہوئی بہت بڑھیا رہا جی بیٹری بیک اپ بھی اس کا اچھا چل رہا ہے کافی چل رہا ہے پینتالیس گھنٹے سے لے کر اڑتالیس گھنٹے تک اس کی بیٹری چل رہی ہے میرے ہاتھ میں ہی جی